دیہی علاقوں میں ٹیکنالوجی کی رسم و رواج کم ہونے کی وجہ سے مواصلات کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے انٹرنیٹ کی عدم دستیابیت اور موبائل نیٹ ورک کی کمی کی بنا پر مواصلات میں رکاوٹیں آ سکتی ہے دیہی علاقوں میں وسائل جیسے بجلی اور پانی محدود ہوتے ہیں جو ٹکنالوجی کو رسائی حاصل کرنے اور برقرار رکھنے کو مشکل بنا سکتے ہیں دیہی علاقوں میں ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے تعلیم کا فُقدان ہو سکتا ہے دیہی علاقوں میں ثقافتی رکاوٹیں ہو سکتیں ہیں جو ٹیکنالوجی کی قبولیت کو روک سکتی ہے دیہی علاقوں میں تعلیمی منصوبوں کی عدم موجودگی کی بنا پر تعلیم کی صورتِحال زندگی کی معیار کو تاثر دینے کی صورت میں آ سکتی ہے